हाँ जी सर हाँ सर बोलिए जी जी बताइए

हाँ हाँ एक मिनट रुकिएगा मैं आप आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर जी कहाँ से सर एक मिनट लाइन पर रुकिएगा सर मैं डिटेल्स चेक कर लेता हूँ सर जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सिस्टम में आपको कुछ मैगज़ीन वग़ैरह भी भेजी गई हैं और अदर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर भी भेजे गए हैं सर आपका जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसके साथ साथ में दूसरी लैंग्वेजेस के भी न्यूज़पेपर और मैगज़ींस भेजी गई हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या आपको वह सारी चीज़ें मिली हैं या नहीं

जी जी ठीक है सर आगे से हम ध्यान रखेंगे बाक़ी जब बोला जाता है हमें तभी डिलेवर करते हैं बाक़ी ऐसे नहीं भेजा जाता सर हमारी ओर से ठीक है सर अगली बार से हम ध्यान रखेंगे ठीक है सर थैंक यू